ہم لوگ جب بڑے ہو رہے تھے تو آج سے لگ بھگ بیس سال پہلے تو اس وقت جو ہے ایک ابن صفی رائیٹر تھے ان کی کتابیں مطلب جو ہے ہم لوگ پڑھا کرتے تھے ان کے یہاں دو سیریز چلتی تھیں ایک تھی عمران سیریز اور ایک تھی فریدی حمید سیریز جاسوسی ناول یہ لکھا کرتے تھے تو ہم لوگ جو ہے وہ خاص طور پر میں عمران سیریز بہت زیادو پسند کرتا تھا کیونکہ عمران جو ہے وہ ایک بہت ہی مزاحیہ قسم کا کیریکٹر تھا اور وہ کیریکٹر جو ہے وہ تمام قسم کی الجھنیں جو ہوتی تھیں وہ سیکریٹ سروس سے اس کا تعلق تھا اور وہ کبھی بھی کسی جگہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا تھا ہمیشہ کسی مجمعے میں بیٹھا ہوا ایک عام آدمی سے بھی مطلب بڑا گرا پڑا سا آدمی لگتا تھا اور نہیں لگتا تھا بظاہر یہ اتنا قابل آدمی ہے کہ اتنا اہم کیسیز اتنے اہم معاملات اتنے آسانی سے جو ہے وہ نمٹا سکتا ہیں لیکن جب وہ عوام میں ہوتا تھا تو بہت ہی غیر ما بہت ہی معمولی آدمی لگتا تھا لیکن جب وہ اکیلے میں معاملات کو سلجھاتا تھا تو وہ ایک غیرمعمولی جو ہے وہ جاسوس ہوتا تھا اس کا سینس آف ہیومر اس کا مزاح بہت بہت غضب کا تھا ان ناولس میں ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا ان میں ایک قسم کا تجسس ہوتا تھا جو ہمیں یہ کہتا تھا کہ بھئی اس سیریز کو پڑھنا ہے پورا پڑھنا ہے انتظار کرتے تھے وہ کتابیں پڑھتے تھے اس وقت کرائے پر ملتی تھی تین روپئے بک اسٹال پر جاتے تھے وہ ایک دن میں کوشش کرتے تھے اگلا دن اگر لگ گیا تو چھ روپئے جو ہے وہ پڑیں گے ایک کتاب کے تو وہ تین ہی روپئے کے چکر میں کام وام چھوڑ کرکے ادھر ادھر اس کو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ پڑھ کے جو ہے اس کو ختم کرتے تھے پھر جب عمران سیریز نہیں ملتی تھی تو پھر فریدی حمید سیریز پڑھنے لگتے تھے اس طرح سے مطلب جو ہے یہ سلسلہ چلتا تھا اب ایک زمانے سے اس طرف نہیں دھیان ہے ان کتابوں کو پڑھنے کی طرف لیکن بہت پڑھیں بار بار پڑھیں بہت مزہ آتا تھا